हैल्लो अच्छा मैम जी तुस कुत्थुआं आए न अच्छा तुसें कठुआ घुम्मना होग पैह्लें तां तुस राजबाग आई जाओ राजबाग दे उप्परें जसरोटा इक्क काली माता दा मंदर ऐ हां उत्थै चली जाओ उत्थै दर्शन करो उत्थै बिच्चें बिच्चें रोड़ आंदा इक्क अगर बाह्रें आना तुसें राजबागें तां बाया दयाला चक्कै चें आई जाओ अगर बिच्चे बिच्चे आना ते फ्ही तुसें निकलना इद्धर छल्लैं ते गलकै कोल इक्क काली माता दा मंदर आंदा उत्थै दर्शन करी लैओ ठीक तुस नगरोटै आई जाओ उद्धर दुर्गा माता दा मंदर ऐ इत्थै दर्शन करी लैओ फिर अग्गें साढ़ा ग्रांऽ पौंदा लाखड़ी इत्थै अम्बिका माता दा मंदर ऐ उत्थै चली जाओ फिर साढ़ा इक्क गुड़ा कल्याल आंदा इत्थै आप शम्बुं मंदर ऐ शिवजियें दा फिर गुड़े कोला थ'ल्लै ठैंठू पौंदी इक जगह उत्थै बी गुफा ऐ शिवजियें दी उत्थै चली जाओ इत्थै बड़ियां शैल जगह न तुस उज्ज दरेआ पर चली जाओ ते उत्थै पीर बाबा ओह्दे दर्शन करो मतलब इत्थै पंज तीरथ मिलदे न पंज तीरथ बोलदे उस्सी ओह् इत्थुआं कोई अट्ठ दस्स केलोमीटर पौंदा ऐ इत्थें इत्थें बी शिवजियें दा इक्क बड्डा मंदर ऐ हां कोई नि उत्थै बी पंज मुखी शिवजियेै जेह्ड़ा भोपाल बिच्च ऐ ओ्ह इत्थै शिवजी ऐ बड़ियां जगह न इत्थै बाला सुंदरी ऐ सुकराला माता बड़े तीरथ स्थान न तुस आई जाओ ते तुस साढ़े कन्नै कनेक्ट करी लैयो